ہاں بالکل ہے کیونکہ جب میں ٹو تھاوزینڈ ففٹین میں انڈیا واپس آئی تھی تو بالکل گھر کے آس پاس وہ چھوٹی چڑیا بھی نہیں ہوتی تھی لیکن پھر میں نے کچھ پودے وغیرہ اگائے اور میں تو اُس اُس کی وجہ سے جب میں اُن پودوں میں پانی ڈالتی ہوں اسپیشلی اُس وقت اور اب تو روزانہ صُبح میں کافی ساری چڑیاں اُن درختوں پر آ کر بیٹھتی ہیں کیوںکہ اب وہ درخت بڑے ہو گئے ہیں اور اُن لوگوں نے اپنا گھونسلہ بھی بنا بنا لیا ہے اِس کے علاوہ میں اپنی بالکنی میں ہمیشہ پانی اور دانے رکھتی ہوں تو میرے اب بہت ساری چڑیاں اکثر میری ٹیرس پر کیونکہ میں نے ٹیرس پہ ہی سارے گملے رکھے ہوئے ہیں میرا گارڈن ہی ٹیرس پر ہے تو بہت سارے پرندے اب ٹیرس پہ دکھائی دیتے ہیں بلکہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کئی بار تو بڑی خوبصورت خوبصورت سی لو برڈس بھی آتی ہیں اور کچھ بڑی مختلف سی چڑیاں بہت رنگ برنگی سے پرندے آنے لگے ہیں اب مجھے وہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے